जी हाँ मैं ऐसे कुछ खेल एस्कॉलरसिप के बारे में अवश्य जानता हूँ जिन के बारे में मैं आप सभी को अवगत करा सकता हूँ मुझे बहुत सारे खेल के एस्कॉलरसिप के बारे उतनी जानकारी तो नहीं है जिन कि आम लोगों को होनी चाहिए मैं इस विषय मे थोड़ा कमज़ोर हूँ परन्तु मुझे कुछ खेल स्कॉलरसिप के बारे में अवश्य जानकारी है जिस को मैं आप सभी लोगों के साथ बताना चाहता हूँ जैसे कि इंडियन आयल इस्पोर्ट्स स्कॉलरसिप ए ए आई इस्पोर्ट्स इस्कॉलरशिप एवं इंदिरा गांधी खेल एस्कॉलरसिप ऐसे कइ सारे एस्कॉलरसिप मौजूद है जो कि खिला ड़ियों को दिया जाता है जैसे कि हम बात करें इंदिरा गां धी खेल एस्कॉलरसिप के बारे में तो इसकी एस्कॉलरसिप में उन सभी बच्चों एवं खिलाड़ियों को एस्कॉलरसिप दिया जाता है जो कि अपने ग्रामीण क्षेत्र मे खेल कर के किसी भी खे हेल में विजेता प्राप्त कर कर के पदक हासिल कर के आगे बढ़े हैं और ज़िला स्तरीय पर पहुंच चुके हैं जब कोई भी खिला ड़ी ज़िला स्तरीय क्षेत्र पर पहुंच जा ता है एवं अगरचे वहाँ पर नहीं भी पहुंचा है फिर भी किसी ना किसी प्रका र से वह इंदरा गांधी खेल इस्पोर्ट्स के फॉर्म को भर कर के छात्रवृति के लिए आवेदन कर सकता है और उसे उस खेल में खेले जाने वाली सभी प्रका र के किट्स एवं पैसे भी दिए जाते हैं जिससे कि वह अपने खे ल को और भी बेहतरीन कर सके और देश का नाम रौशन कर सके